नोंथाङा निउ बङाइगाव थांगोन नामा आङो निउ बङाइगाव जिल्लाखौ बेरायनो थाखाय सानसेनि थाखाय नोंथांनि गारिखौ भारा लागौमोन सानसेनि थाखाय बेसेबां भारा लागोन नोंथाङा खिन्थानो हागोन ना जुदि नोंथाङा थाङाब्ला खाथिनि स्कुयेराव माबाफोर गारि मोनबावगोन नामा मानोना आं बे जायगायाव गोदानै फैदों मोनसे खामानिनि थाखाय बेनिखायनो निउ बङाइगावआ बे खाथियावनो जानायलाय दिनै सानसे बेरायनो थाखाय ओंखारदों आं नोंथाङा आंखौ दोनलांनो हागोन ना मानोना बे जायगायाव आंहा रावबो सिनायनाय गैया